اس وقت میری پسندیدہ ٹیک پروڈکٹس میں آئی فون اور سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹونٹی فائیو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ دونوں ہی پروڈکٹس اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بخوبی استعمال کر رہے ہیں اور زندگی کی سہولیات فراہم کرا رہے ہیں بہت سارے کام جو ہم مینولی گوگل پر جا کر کرتے ہیں اور کافی زیادہ سمے لگ جاتا ہے اے آئے اسی کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے جس سے سمے یعنی وقت کی کافی زیادہ بچت ہو رہی ہے اور دماغی طور سے بھی کافی زیادہ راحتیں مل رہی ہیں یہی نہیں بلکہ اے آئی نے کام کو اتنا آسان بنا دیا کہ فون کا استعمال بھی زندگی میں کم ہو گیا یقیناً اگر ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں تو ایک بہترین چیز ہے بات کریں پلیٹفام کی تو پلیٹفام میں سوشل میڈیا پلیٹفام میں میں انسٹاگرام اور فیسبک جیسے پلیٹفام یوز کرتا ہوں یہ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرنے کی سہولیات دیتے ہیں